ہیلو جی سر جی سر جی سر بولیے سر کیا سیوا کروں میں آپ کی

اچھا تو کون سی گاڑی ہے سر اچھا تو یہ کب سے ہو رہا دقت سر تو سر بارش وارش میں تو نہیں کھڑی تھی گاڑی کافی سمئے سے کہہ رہا ہوں بارش میں تو نہیں کھڑی تھی گاڑی کافی سمئے سے جی اچھا اچھا تو بیٹری ویٹری آپ نے ایک بار چیک کر لیا بیٹری میں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں اور اسکلیٹر وسکلیٹر صحیح ہے جی اچھا تو ایک بار آپ کو دکھلانا پڑے گا بیٹری ویٹری ویسے مطلب دیکھ کے ہی تو بتائیں گے ایک بار آپ کو دکان پہ لانا پڑے گا جبھی چیک کر کے بتائیں گے ایسے تو بتا نہیں پائیں گے اچھا تو ہو سکتا ہے اس کا انجن ونجن ڈھیلے ہو یا اور نٹ بولٹ کسی چیز کا گر گیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بار آپ ایسا کیجیے دکان پہ لے آئیے کہاں رہتے ہیں ویسے آپ جی جی میں بھیج دوں گا وھاٹسپ سے لوکیسن لائیو لوکیسن اور آپ کہاں رہتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں اچھا اچھا تو سر کب آئیے گا گاڑی لے کے لوکیسن میں نے بھیج دیا ہے ابھی آپ بتائیے جی جی تو ایسے نو بجے دکان کھو رات صبح کو نو بجے دکان کھلے گی رات کو بارہ بجے بند ہوتی ہے تو سر سمئے پہ آئیے گا جی سر تھینک یو سر